साढ़े इत्थै कोई कमी नेईं ऐ पानी दी सारा पानी साफ ऐ मतलब पैह्लें पैह्लें बड़ा मुश्किल होंदा हा पानी लैन आस्तै जाना पौंदा हैंड पम्प खूह् उप्पर बाईं उप्पर बड़ा मुश्किल होंदा हा ते हून अजकल आसे गी कोई प्रब्लम नेईं ऐ पानी बिल्कुल स्हेई आंदा ऐ साफ आंदा ऐ जेहदी बजह कन्नै साढ़ी सेह्द ठीक रौंह्दी ही बच्चे बी ठीक रौंह्दे हैन गंदा पानी पीने दी उनेंगी ओह् नेईं ऐ ते रेही खाने आहली गल्ल ते खाना पीना बी सब ठीक ऐ मतलब सारा कुछ साफ मिलदा ऐ असें गी राशन चौल कनक आटा सब किश मिलदा कोई खराब होऐ ते मतलब दिक्खी लैंदे अस थोह्डा बहुत उसी साफ करी लैंदे पर मैक्सीमम साफ गै होंदा ऐ ऐसी गल्ल नेईं ऐ सब कुछ ठीक ऐ बच्चे बी आंगनबाड़ी मतलब आंगनबाड़ी दा राशन उ'नेंगी बी थ्होई जंदा ऐ सब कुछ ठीक ऐ उं'दी बी ओहदी बजह कन्नै सेह्द ठीक रौंह्दी ऐ मतलब पैह्लें असेंगी बड़ी प्राब्लम ही अजकल असेंगी कोई प्राब्लम नेईं ऐ